हमारे भोपाल शहर में पूजा स्थल तो बहुत सारे हैं जैसे हमारे भोपाल शहर में गुफ़ा मंदिर है जैन मंदिर है और हमारे यहाँ पे भोपाल से कुछ दूरी पे भोजपुर है जहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है राधा रानी मंदिर है और शिव भगवान की मंदिर है सत्यनारायण अपने नारायण जी का है लक्षमी जी का है और इस तरह के से हर प्रकार से अलग अलग अपने यहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं जिस भी श्रद्धालु को अपने जिस श्रद्धा से जिस मंदिर में जाना होता है वह उस मंदिर में जाता है और यह सारी परंपराएं को निभाता है हमारी समुदाय जो है यह सारी सांस्कृतिक परंपराओं को लेके अपने समुदाय के साथ जाती हैं और समय समय में इस त्यौहार को मनाया जाता है सबसे बोला जाता है कि सावन वाले महीने में जो है राधा रानी वाली मंदिर है हमारे यहाँ पे वहाँ पे झूला झूलने का एक वो माना जाता है कि यहाँ पे अपना पति सावन महीने में अपनी पत्नी को हरी चूड़ी पहनाएगा और वहाँ पे झूले लग जाते हैं और अपनी पत्नी को झूला लगाएगा ये वाला जो सावन वाला वाला जो महीना आता है ना तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से सारे श्रद्धालु लोग मनाते हैं और अपने जीवन में उसका योगदान देते हैं